بھیا جیسے کہ میں دیکھ پا رہی ہوں کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور ہم ٹریفک میں پھنس چکے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جو میرا لوکیشن ہے وہاں تک آپ مجھے کب تک ڈراپ کر دیں گے بس رکیے ابھی بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں تھوڑا تھوڑا وقت دیجیے ابھی ٹریفک ختم ہو جائے گی تو ہم چلیں گے اپنی منزل تک نہیں بھیا بہت لیٹ ہو رہا ہے تو بتائیں نا کہ تیز رفتار کوئی ایسا راستہ ہے جس سے ہم اس سے بآسانی نکل سکتے ہیں ہاں ایک راستہ ہے جس سے ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں بس دو منٹ رکیے گرین لائٹ آ جائے تو ہم اس راستے سے نکلیں گے اچھا ٹھیک ہے جلدی کیجیے مجھے پہنچنا ہے کیونکہ بہت لیٹ ہو رہا ہے اور ابھی تک ہم پہنچ جانا چاہیے تھا اور ہم ابھی تک ٹریفک میں ہیں جلدی چلیے بھیا کیونکہ وقت درکار نہیں ہے ٹھیک ہے محترمہ آپ پریشان مت ہوئیے ہم چل رہے ہیں بس ابھی ہم یہاں سے سیدھے جائیں گے اور بائیں کی طرف مڑ جائیں گے وہاں پر ایک دکان آئے گی پھر دکان کے سامنے والی گلی سے وہاں جا کر کے پھر ایک مین روڈ ہے پھر وہاں سے ہم جلینہ آئے گا پھر جلینہ کے بعد سیدھے وہاں پہ جامعہ آئے گا جامعہ کے بعد پھر آپ کا جو لوکیشن ہے ہم وہاں آپ کو ڈراپ کر دیں گے ٹھیک ہے بھیا بہت شکریہ